पुर्णियामे स्टेडियम छै जेकि इन्दिरा गाँधी स्टेडियमके नाम पर छै वहाँपर क्रिकेट भी खेलल जाइ छै आओर एथलीटीके नया स्टेडियम बनै छै जेकि इण्टरनेशनल एथलीट स्टेडियम बनी रहल छै जकरासँ कि बहुत भविष्यके लिए छात्रके एथलीटमे भाग लेतै आओर पूर्णियामे ध्रुव उद्यान छै जहाँकि दिनके पाँच बजेसँ खुलै छै आओर सात बजे तक वहाँपर स्विमिंग भी छै बच्चाकेँ खेलैवला भी छै जकरासँ कि मनोरञ्जन बहुत जादा भए रहल छै वहाँ किछु नाटक भी होइ छै योगा होइ छै ध्रुव उद्यान पार्कमे आओर कॉलेजमे भी पूर्णिया कॉलेज पूर्णियामे भी स्टेडियम छै जहाँ कि क्रिकेट खेलल जाइ छै वहाँपर बहुत सारे नाटक संस्कृतिक कार्यक्रम भी होइ छै जेना मैथिलीमे आओर अन्य संस्कृत कार्यक्रम होइ छै

एक पार्क आओर छै जहाँकि पूरा पोखरिके तरहकेँ छै वहाँ स्विमिंग आओर नावसँ भी करल जाइ छै